دور دراز اور الگ تھلگ دیہی علاقوں میں کھیل لوگوں کے لیے نہ صرف تفریح کا ذریعہ ہوتے ہیں بلکہ یہ ذہنی تناؤ سے نجات دینے میں بھی بہت مددگار ہوتے ہیں لوگ میلوں تہواروں یا چھٹی کے دنوں میں اکٹھے ہو کر کھیلتے ہیں جیسے کبڈی فٹ بال کرکٹ ان کھیلوں سے نہ صرف جسمانی ورزش ہوتی ہے بلکہ آپس میں میل جول اور خوشی کا ماحول بھی بنتا ہے جو ذہنی سکون دیتا ہے